बे खोलोमखौ बायदोंमोन आङो बायनानै आङो साबजानाय मोनासै नांनायनिख्रुय बांसिन सि आयआ गयो द्लाब द्लाब नाङो लिरनाय समाव आसियाव सिआयआ नांलायो आरो खोलोमखौ लिरखांना जेबायाव सफा मारिनानै लायोब्लाबो जेबायाव उनथिं रिफेलनि उनथिंजा सिआयआ गनानै गस्लायाव नांलायो बेखायनो आङो बे खोलोमखो एसेबो साबजानाय मोनाखै